नंगौ दानि गथ'फ्रा गेलेनायजों जेबो सोमोन्दो गैला मानोना सोरांबानो मबाइलजों थायो दा बेखौ नायनो नायनानै जों गथ'फोरनि आखलखौ सिगां सोलायग्रोनांगोन गथ'आ बुजिनो हानायनिफ्रायनो जों एसे खेला दुलाजों सोमोन्दो लाखिनानै बा गामि गामि गामिनि फिल्डफोराव एसे खारथिंबायनानै सोरनोबा एसे खरसाखौनो होनानै सेंग्रा सानैसो बुथुमनानै नों खेला गेलेदावहोनांगोन आरो गामियाव एसे एनै थाब थाबफोर मिथिं खालामनानै सेंग्राफोरजों रायलायनानै एसे गेलेनायनि थासारिखौ बांहोनो रायलायनो सान रायलायनो हायो जे गामियाव जोंनो खेला दुलानि गोनांथि जादों एसे हायोब्ला सेंग्राफोरा माथा मारिनानै गेलेलांनो नाजा बेफोरबायदि बुंनानै होनो गामिनि मानसिफोरजों एसे रायलायनानै खेला गेलेनायनि फारसे आग बारायलांनो हायो आरो सोरबा सासे सानै जुदि माबानिफ्राय गामिनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला बेबायदिनो जोङो उननि समाव गथ'फोरखौ एसे एनैब्लाबो खेला गेलेनायाव एसे ओंखारहोलांनो हागोन बे खेला गेलेनानै माबा मोनसे सोरबाया जुदि जाहैग्रोनो हायोब्ला बा साख्रिफोर मोनबाय बायोब्ला थिक बेफोरबायदिजों जों बांसिन खारनायखौ नुनो मोनो आरो बे खेला गेलेनानै जों ओरैनो गेलेनानैल' मा जानो जों जेबोखौनो मोनाब्ला बेबायदि साननाया सोरनावबा फैयो आरो दा बिनिखायनो जों हानायमानि गथ'फोरखौ बुजायनानै बांसिनहाय नों खेला गेलेनायखौनो गोसो होहोनानै लोगोसे बेथ' मोनसे फरायनायनि लोगो थाफादेरसो नालाय थादेरसासो नालाय जों फरायनायखौबो लांफानानै जों गेलेनाय समाव बेलासिफोराव ओरैनो फुंफोराव प्रेकटिस हिसाबै जोङो लांफाबाय थांनो हायो बिनिखायनो दा जोङो जेसेबां हागौ एसेबां गामिनि सेंग्रा सिख्लाखौ लोगो लाफानानै जों इयुन गथ'फोरनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय जों खेलाखौ हानायमानि जों गेलेहोनो नाजानांगौ आरो